अंजी अंजी अच्छा ओह् फोन कीता हा में लम्बड़दार बोल्ला ना ग्रां दा सनृलाम सलाम सर ओह् चोरी होई दी ऐ ते बंदा कोई मौलवी ओह् चोरी करी दा इत्थें ई आ आं आं म्हल्लै दा बंदा गै ओह्दा इयै की केह् सज़ा दित्ती जा इसी ते जां ठाने लैता चुप्प करियै ते जां

ठीक ऐ उसी चुप्प करियै ठाने लेई जन्ने आं ते जो बी औंदा नुहाड़े ठीक ऐ इसी अस ठाने लेई जन्ने आं ते जो बनदा इसदा प्रावधान